بہت سارے اسٹریمنگ ویبسائٹ جیسے کہ یوٹیوب یا نیٹفلکس میں آج کل بچے اپنے آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں سیریز دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں اور وہ اتنا اس میں مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو کئی گھنٹوں تک وہ دیکھتے رہتے ہیں ان کچھ پتا نہیں چلتا وہ ک اسی ایک اینگل میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں جو ان کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے پہلے کھیل کھیلنے کے لیے لوگ باہر جاتے تھے اور وہاں پہ فزیکلی فزیکل ایکسرسائز ہوتا تھا ان کا وہ اب نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے موبائل فون پہ یا کمپیوٹر لیپٹاپ پہ وہ اپنے اپنی پسند کی ویڈیوز اور اپنے پسند کے ریلز دیکھتے رہتے ہیں جو ان کے آج کل ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں ناٹ صرف کہ ان کی ہیلتھ کو بٹ ان کی دماغی حالات کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اور وہ بہت دیر تک دیکھنے کے باوجود بھی اس سے ہٹنا نہیں چاہتے جن کے جس جس کا اثر ان کے دماغ پہ ہو رہا ہے آج کل بچوں کو اگر فون ان سے چھین لیا جائے تو وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے لگتے ہیں مارنے لگتے ہیں اور کچھ بھی بہت اس کا ریئکشن دیتے ہیں تو اس کو یہ اچھی چیز تو نہیں ہے بل یہ باہر جا کے وہ بچوں کو بھی کھیلنا چاہیے ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کیا کریں